आंथ' बिबार गायनो बिरात मोजां मोनखायो ओमफ्राय बिदिनो न'आव थाबाथाय बिबारखौ बेखौनो टाबआव गायगोन बेखौनो बुखुगोन बेबायदि खालामबाय थायो आङो ओमफ्राय बिदिनो बिबार गायनानै थांजाबाथाय बिरात खुसि मोनखायो गोसोखौ बिदिनो आरो बुरजा बुरजा बिबारा बुरजा बुरजा बारबाथाय बिरात मोजां मोनखायो आं गोसो खौ बे बिदिनो दाबो बिदिनो कलेज बे बिलाइआनो जेरै फुल बायदि जायो ना फुल बायदि दालाय कलिएज ना मा होनो बिदि फुलखौ आं गायदों ओमफ्राय बिरात मोजां बिरात मोजां नुयो बिदिनो माबा मेसेंआवबो बिदिनो दालिआ ओमफ्राय पेटुनिया आं पेटुनियाखौ बांसिन गायनाय जायो मानोना जेब्ला बिबारा बारोना जा बुरजा बुरजा बिरात साइज नुखायो ओमफ्राय बिदिनो गलाब बिबार बायदिसना बिदिनो मेरला फुल दंबावो मानि प्लान्त ओमफ्राय बिदिनो मानि प्लान्त ओमफ्राय माखासेनि नामखौ मिनथिला आङो जेखौ मोजां नुयो बेखौनो लाङो ओमफ्राय पेटुनियाखौ बांसिन गायनाय जायो मेसेंआव ओमफ्राय दाथ' बिदिनो स्नेक प्लान्त आं गासै रोखोमनि फुलफोरखौ कालेक्सन खालामनानै दोन्नो लुगैयो बिरात मोजां मोनखायो आङो फुंआव सिखारबाबो फुंआव सिखारनानै नायनो ओमफ्राय बिदिनो सानजुफुफ्रावबो दा बे दाउस्रि आथिं ना मा होनो बे बिरात मोजां बारनानै दं जोंनाव बिरात मोजां नुखायो नायनो बारबाथाय बारबाय देन्जार बारखायो ओमफ्राय मा मा दंमोनथाय बिदिनो ज'बा फुल गासिबो रोखोमनि बिबारखौनो मोजां मोनो आङो नायनो गायबाय थानो मोजां मोनो बिदिनो मैगं थाइगंआथ' मा सबाय बिमा ओमफ्राय खुमरा फोरला जिंखा दङ' बेखौनो एखनबा बाजाराव थांस्लाबनो हायाबा थांनो हायाबा बेखौनो जालाबायो ना बेदर गैयाबाबो ओमफ्राय बिदिनो न'नि खाथि खालाबो राननानै हरला बायो ओमफ्राय बिदिनो जाग्रा फिथाइफ्राथ' खान्थाल दं थाइजौ दं लेसु दं लेसुआथ' जाखांजोबबाय ओमफ्राय दा थाइजौ दङ' ओमफ्राय खान्थाल दङ' ओमफ्राय समफ्राम बिफां दङ' ओमफ्राय बाखिखिनि जेबो बिफां गैला बिदिनो फिथाय सामथायफोरखौबो जाख'नो हाया नालाय बाजारावबो फानहैनाय जाया फानहैनाय जाया ओमफ्राय बिदिनो न'नि खाथि खाला राननानै हरलाबायनाय जायो